खेलों का लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है खेल के माध्यम से बच्चे और किशोरों के लिए खेल में भागीदारी होना आवश्यक हो गया है आज के भाग दौड़ भरी ज़िन्दगी में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक रूप से मज़बूत होना भी आवश्यक है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है चूँकि व्यक्ति व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाता है किंतु खेल खेल में व्यायाम हो जाता है यह खेल का एक सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी खेल का बहुत अधिक महत्व है सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खेलों के भाग में लेने से ज़ोरदार शारीरिक गतिविधि और ऊर्जा का संसार शरीर में होता है ऊर्जा का संचार ऊर्जा के संचार में बढ़ावा मिलता है यहाँ तक कि रोगों के नियंत्रण को भी बनाए रखने में खेल का बहुत अधिक महत्व है युवा नियमित व्यायाम में लगा रह होने के कारण समय नहीं ब दे पाता किंतु जो खेल है खेल के माध्यम से शारीरिक गतिविधियों में बढ़ावा मिलता है जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ मिल पाती है शारीरिक रूप से व्यक्ति मज़बूत तो होता ही है साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी प्र अपने प्रतिभा को कायम रखने में महत्वपूर्ण साबित होता है यहाँ तक कि खेल के माध्यम से बच्चे स्कूल और कॉलेजों में आगे जाकर ज़िला स्तर पर या प्रेदश स्तर पर खेल खेलते हैं साथ ही खेल के मैदा माध्यम से मोटापा जो कि आजकल वयस्क लोगों में बहुत अधिक बड़ी मात्रा में गंभीर बीमारी के रूप में बढ़ता जा रहा है जिसको बचान जिससे बचने के लिए खेल सबसे बड़ा माध्यम आज के समय में बन गया है खेल जो है एक महत्वपूर्ण अंग आज के जीवन में बनता जा रहा है जो कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है जीवन शैली सही रहती है व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन वह भी ठीक ठाक रहता है यहाँ तक कि कई डॉक्टर और विशेषज्ञों ने इस चीज़ को माना है कि खेल के माध्यम से व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है और बहुत अधिक समय तक मज़बूत और युवा बना रहता है इसलिए खेल के खेल के जो सकारात्मक पहलू है उनका प्रभाव लोगों के जीवन में बहुत अत अधिक मात्र में और महत्वपूर्ण विषय के रूप में पड़ रहा है धन्यवाद